हॅलो थैंक्यू आं तुवें म्हाका हांगासर पणजे पावयलो एकदांचो बरें म्हाका एक सांग आतां तुका आतां पेमॅंट कसो करपाचो तुज्या कडेन कितें जी पे फोन पे पेटिएम कितें आसा तुजे कडेन आरे एक्च्युली आतां कितें करता हांव कांय कॅश कॅरी करिना एवरिटायम म्हाजे कडेन तें जी पे एप आसा पय हाव तेज्या थ्रू पेमॅंट करतां सो तुज्या कडेन जर पेटिएमाचें जीपेचें कितें आसा जाल्यार म्हाका मातशें दी पया ना जाल्यार युपीआय तर आयडी कितें आसा जाल्यार दी म्हाका हांव तेजेरूच पेमॅंट करता तुका कितले दोनशीं रुपय मरे ते बरें बरें पूण एट लिस्ट म्हाका दी तरी न्ही हांव कितें करता म्हाजें जें जी पे एकावंट आसा पय तातुंतसून तुका हांव डायरेक्ट पेमॅंट करतां ना जाल्यार जर तुज्या कडेन पेटीएम आसा न्ही जाल्यार म्हाका स्कॅन कॉडूच दिल्यार पुरो हांव तेजेर स्कॅन करतां आनी तुका पेमॅंट करतां आतां कितें जालां आतां कोणूच कॅश कॅरी करिना आनी म्हाकाय तें पटय ना बरें आतां कित्याक मोदी म्हणटा न्ही डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया सो ताका लागून हांव केन्नाच कॅशूच कॅरी करिना म्हाजे कडेन तें आतां जी पे आसा प्लस म्हाजे कडेन एच डी एफसीचें म्हजे कडेन ऑनलायन वर्च्यूअल कार्डूय आसा सो ताका लागून तूं मातशे दी पया म्हाका तुगेलें जी पे दी हांव तुका पेमॅंट आतांच करतां ओके बरें